छा हालु आहे साईं मस्तु दुआ आहे तव्हांजी ॿुधायो बसि तव्हांजे वटि ई आहियां हुअसि मां चयो जीननि जो कमु दुकान ते बि वधाइणो आहे त सेठ सां पाणि वञी मिली अचूं हूअं त हूअं त छोकिरो ई दिसंदो इहो सभु सेल्स ऐं इहे सभु हाणे म चयो कमु वधाइणो आहे त तव्हां सां मिली अचूं ना सेठ नाश्तो पाणी सभु थी वियो आहे तव्हां ॿुधाइयो बसि न अचो डाइरैक्ट मतिलबु हलो तव्हां डाइरैक्ट ॾेखारो छा छा कीअं कीअं ठाहींदा आहियो ऐं रेंज छा आहे पाण में हा हले हले हले जी साईं हाणे ॿुधाइयो न मूंखे ॾिसो रिक्वायरमैंट हूंदी आए न ब्लैक जी वधीक हूंदी आ छो कि ब्लैक कीअं रनिंग कलर आहे त ब्लैक मे मूंखे समुझो हीकु पंजाहु पीस हर साइज़ मे खपंदा टे दुकान आहिनि हा मुंहिंजी चालीह ताईं हलंदी आहे अहमदाबाद मे मांजा टे दुकान आहिनि वॾा वॾा त अठावीह खां वेंदे ई चालीह ताईं मूंखे समुझो चालीह चालीह सैट खपंदा हर ब्लैक मे डार्क ब्लू में ऐं लाइट ब्लू जीअं जो रनिंग कलर्स आहिनि ब्लैक लाइट ब्लू डार्क ब्लू स्टोन

अच्छा हा हा

हिकु पीस घणे पवंदो पाण खे जी जी बराबरि टुपी जेअर क्वालिटी खपे न जीअं हिकदमि शोरूम टाइप मे कीअं हलंदो आहे शोरूम ठहियल आहिनि मांजा अहमदाबाद में हा

त कैश डिस्काउंट अञा हुन में ऐड थींदो न हा त हाली फ़िलहाल त मुंहिंजो ब्लैक में लिखोसि ऑडर ट्वेंटी एट टू फोटी ऐं लाइट ब्लू डार्क ब्लू स्टोन वाइट ॿियो नेवी ब्लू लिखोसि

हा

हले न हले न हले हले हले हाली फ़िलहाल हा हा हिकु फ़ाइव टका फाइव टका पंज टका त ॾियो पंज टका त हलंदो आहे बाज़ारि में

ठीकु आहे सांई ठीकु आहे सांई जीअं तव्हांखे सुठो लॻे कयूं था हा सेठ हा